अस्पताल हमसभ जाइत छी तऽ अस्पतालमे बहुत भीड़ लागल रहैत छै लेकिन भीड़ लगल रहैत छै ताहि पर सरकारके अथि होयके चाही ने कि जे हँ अस्पताल एगो आओर बना दू चाहे डॉक्टर बढ़ा दू डॉक्टर बढ़ौतै तब ने अस्पतालमे भीड़ कम होतै परसेन्ट जादा डॉक्टर दूगो चारिगो से होइत छै नहि होइत छै ताहिके लेके सरकार के अथि कथि कहैत छै सरकारके डॉक्टर बढ़ाना जरूरी हइ कि जे भीड़ इतना जादा रहै हइ अस्पतालमे आदमी पर आदमी मार होइत छै कि पहिले हम देखाके घर जायब पहिले हम देखाबू ओ कहतै पहिले हम देखाके घर जायब लेकिन एहिके लेके सरकार अपना तरफ से डॉक्टर बढ़ा नहि तऽ कथि कहै छै अस्पताल दोसर अस्पताल एगो साइडमे बनाओ कि जे हँ डॉक्टर आधा आदमी एहिमे जेतै तऽ आधा आदमी एहिमे जे लेकिन अस्पताल केतनो बना लेथिन आ डॉक्टरे नहि रहतै तऽ अस्पतालके कोन काम कोइ काम नहि बाहर लोग जयबे करतै दरभङ्गा होइ या मुजफ्फरपुर हइ जाहीँके पड़तै लेकिन सरकार अस्पताल बना देलक दशगो आ डॉक्टर हइ एगो दूगो एहिके लेके डॉक्टर बढ़ाना जरूरी हइ अस्पतालमे एहिके लेके तऽ भीड़ बनैत छै कि जे हँ अस्पताल हइ तऽ अस्पतालमे लोक कहैत छै कि हम जा सरकारी अस्पतालमे अक्सर भीड़ कि जे डॉक्टर हइ ओ समय से नहि अयलक आ जेहो डॉक्टर ऐलक सेहो समय से देखलक नहि आ सरकारीमे तऽ इहे होइया कि जे डॉक्टर कहि आओर आओर परसेन्ट कहि आओर परसेन्ट अलगे चिल्लाइए देखबाबै लऽ आ डॉक्टर अलगे भागल घुरैया कि जे हम नहि देखि सकैत छी एहिके लेके ने से कथि कहियै डॉक्टर पर दबाव डालिके डॉक्टर बढ़ा सरकारके कहिके डॉक्टर बढ़ा आ तब कथि कहैत छै अस्पतालमे कथि कहैत छै भीड़ कम होतै